जोङो फास्ट बैसागु जानायनि सिगां संख्रानन्थियाव संख्रान्थिखालि जोङो मोसौ थुखैयो मानि जोंनि बाथौ हिन्दुफोरनि बियो जेन'बा नेम खान्थि जोङो मोसौ थुखैयो मोसौ थुखैनो थांनायाव जेन'बा जों माबा माबा मोनसे गनखौ लानानै जोङो मोसौखौ दैसिम लाङो दैसिम लांनानै थुखैनानै जों लाबोयो लाबोखांनायनि उनाव जोङो मोसौफोरखौ देलायहोयो मानो जोङो हांगार एसे थाव एसे लाव फान्थाव बेफोरबायदि लानानै जोङो मोसौखौ जोङो साजायो साजायखांनायनि उनाव बिनि साजायनाया जोबबाय जोबनायनि उनाव ओयदिननो जोङो लास्ट संख्रान्थियाव जोङो गोखाबो गोखैबो जायो बे जानायाव जोङो बार'थासो मैगं जोङो ज'मा खालामनानै जायो जाखांनायनि उनाव ओयदिन जेन'बा बेखौ जाखांबाय जाखांनायनि उनाव बै सान एख थारिखाव जोंहा आरो गोदान बैसागनि जोङो बेबायदिनो नेमखान्थि जेन'बा फालिबाय जोङो फुंआवनो सिखारबाय जेवारि बाथि सावबाय खुलुमस्रांबाय न'आव जोङो सनमान लाखांजोबनायनि उनाव जोङो गामिफोराव बोराय बुरैफोरखौ जोङो जेन'बा जोङो जोंनिफ्राय देरसिनफोरखौ जोङो सनमान लाबाय जोंनि बिहाव बिखुनजो बा गामिनि बिहाव बिखुनजो गिदिरा उन्दैया गिदिरखौ सनमान लाबाय बेबायदि जोङो नियम खालामो आरोखि ना खालामखांबाय खालामखांनायनि उनाव जोङो जानाय लोंनाय जाबाय जाखां जोङो बिदिनो जोङो जानाय लोंनाय जायो आरो जोङो गामिनि ज' ज' जाजाय बिजावजालिफोर माबाफोर बेबायदि एख थारिखफोरनिफ्रायनो जोङो सुरु खालामलांबाय आरो ना सोरनावबा बैनाव जानाय सोरनावबा बैनाव जानाय ज'मा ज'मा पार्टि जानाय बिदिनो साननै सानथामा बैसागुखौ जों मागियो आरो ना बिदिनो सोरनावबा अमा सिथारनाय सोरनावबा बिदिनो फ्रायानो जोङो अमा सिथारो ग्रुप ग्रुप लानानै सयजनजों साथजनजों जायो रंजायो मोसायो जोङो नखर नखर बयनावबो नखर मोनसेबो जों बाद खालामा गामियाव बैनावबो हाबो बैनावबो हाबो मोसायो लोङो जायो जोङो बयनावबो फुरथि खालामो आरो बैसागुखौ जोङो गाजा गोमजायै जोङो मानि फालियो आरबाव बे बैसाग दिनावनो जोङो बिदिनो गामि दरनैजों दरथामजों बेबायदिनो ज' जानानै मोनसे गिदिर फांक्सनबो खालामो आरो बे फांक्सनावबो ज' ज' थाङो ज' ज' जों बाहागो लायो मोसायो रंजायो आरोना